हैलो अंजी आहो आहो दुकानें उप्परा गै बोल्ला नी आं रक्खी दियां असें आं जादै लांदे ओह् उऐ जेह्ड़ियां आं इक्कै बारी बिच भाएं ओह् सोड़ा पीगे ओह्बी खाओ ते सुट्टो आं ओह् किश मैहंगियां बी होंदियां किश सस्तियां बी होंदियां तुसें कोह्कियां लैनियां एह् किन्नियां किन्नियां लैनियां न अच्छा

आं चाही आह्ला जेह्ड़ा अच्छा होर अच्छा अच्छा दो सौ गै प्लेट एह् कोई मतलब किन्ना होइयां थुआढ़ियां चार सौ होइयां आं चार सौ होई आइयां ते ठीक ऐ लेई जायो कदूं चाही दियां तुसेंगी अच्छा अच्छा ठारां तरीक लेई जायो हैन साढ़े कोल सारियां प्लेटां बी हैन एह् गलास बी हैन आं शुक्रवार नागा होंदा साढ़ा ते बाकी सारा दिन खुल्ली दी होंदी सबैह्रे नौ बजे कोला लेइयै ते शामीं नौ बज्जे तगर खुल्ली दी गै होंदी आं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा भी